میں نے ایسی کئی لائبریریاں دیکھی ہے جو بہت عالیشان اور ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے انڈیا کے اندر ان میں سے ایک لائبریری ہے علیگڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری اس کے بعد ایک لائبریری رامپور کے اندر رضا لائبریری ہے اور اس لائبریری میں میں تقریباً ہر روز ہی دورہ کرتا ہوں یہاں اس لائبریری کے اندر نایاب چیزیں ہیں بہت عالیشان عمارت ہے اور یہ تقریباً دو سو پچاس سال پرانی عمارت ہے اس کے اندر دنیا کی بیش قیمتی چیزیں موجود ہے اور اس لائبریری کے اندر خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے اس لائبریری کے اندر ایسے قرآن پاک بھی موجود ہے جن پر سونے سے ان کے اوپر باؤنڈیشن بنائی گئی ہے اور اس لائبریری کے اندر اسٹیل کی پلیٹس کے اوپر بھی قرآن لکھا ہوا ہے اس لائبریری کے اندر نوابوں کی چیزیں بھی موجود ہے ان کے ہتھیار ان کے استعمال کرنے کے برتن اور بھی دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہ لائبریری بھارت سرکار کے انڈر کام کرتی ہے اور اس لائبریری کے اندر ہر روز ہی بھارت کے مختلف صوبوں سے طلبا آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اور خصوصاً جو انڈیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اسکالر ہیں وہ یہاں ضرور آتے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ کانٹینٹ ہے اور پیور کانٹینٹ ہے یہاں پرنٹس بکس بھی ہے یہاں ہاتھ سے لکھی ہوئی بکس بھی ہے اور بھی اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ انڈیا کے باہر سے بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت عالیشان لائبریری ہے اور اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی ذاتی لائبریری ایسی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں مطالعے کی اور کچھ دینیاتی کتابیں ہیں اسی طرح کچھ سماجیات کی بکس ہیں جو میں نے اپنے پڑھنے کے لیے خریدی ہوئی ہے تیسری چیز یہ کہ ہماری خوابوں کی لائبریری ہم بھی یہ چاہتے ہے کہ ہمارے پاس کوئی عالیشان لائبریری ہو جس کے اندر خوبصورت چیزیں ہوں جس کے اندر کتابیں ہوں اور ان کتابوں کو دیکھ کر کے ہمارا دل خوش ہو ہمارے اندر ایک سکون پیدا ہو کہ ہمارے پاس بھی ایک عالیشان خوبصورت لائبریری ہے یہ ہیں لائبریریز کے بارے میں ایک ہماری رائے